ہمارے یہاں کبھی پانی کی کمی تو محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہم پہلے سے چھوٹے چھوٹے کنویں بنا کر رکھ چکے تھے اور تالاب بنا کر رکھے تا کہ بارش کا پانی آئے اور اس میں جمع ہو جائے اور جب بھی بارش نہ ہو تو ہم اس میں کا پانی لے کر استعمال کر چک کر سکتے اور اس پانی سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں کنویں کا پانی آسانی سے استعمال میں آ جاتا ہے اور تالابوں کا تالابوں اور ڈیموں کا پانی بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پینے کے استعمال میں آ سکتا ہے اگر اسے اچھی طرح سے طریقے سے فلٹر کیا جائے اسی لیے ہم پہلے سے پانی جمع کر کے رکھتے ہیں تا کہ جب بارش نہ ہو تو ہم وہ پانی استعمال کر سکیں کیونکہ بغیر پانی کے گزارا تو بہت مشکل ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے پانی کسی کنویں میں یا ڈیم میں جمع کر کر رکھے تا کہ آگے جا کے ہمیں پریشانی نہ ہو پانی کی بچت کیجیے